नमश्कार मेरा नांऽ प्रदीप शर्मा ऐ होर में तुसें ई अज्ज सनाना चाहंदा कि जेह्की साढ़ी गेम ऐ एह् कन्ट्रीब्यूट कि'यां करदी फिजिकल होर मेंटल हेल्थ गी सब तो पैह्लें जरूरी गल्ल एह् ऐ कि जेह्की साढ़ी गेम एंड स्पोर्ट्स ऐ ते एह्दे कन्नै केह् होंदा कि साढ़ा जेह्का फिजिकल ते मेंटल हेल्थ जेह्का बंदे दी बिल्कुल फिट रौहंदा ठीक ऐ कि बंदे ई मतलब जेह्की मानसिक होंदी मानसिक तनाव बनना ते कोई खतरा निं होंदा ऐ ठीक ऐ ना गै बंदा एह्दे नशे बारे पौंदा जेह्की गेम ऐ जेह्की साढ़ी सेह्त आस्तै एह्दी बड़ी जरूरी ऐ इस ने बंदे ई कोई बी बमारी लग्गने दे चांस बड़े घट्ट रौहंदे होर बंदा एह्दे नै बिल्कुल फिजिकल फिट रौंहंदा होर मतलब कोई बी बमारियें दा परेशानियें दा सामना निं करना पौंदा होर गलत चीजें उप्पर ओह्दा ध्यान घट्ट जंदा अगर बंदा खेलदा र'वै तां नुहाड़ा जादा गेमें पर फोक्स होना ते तां गै ना फालतू चीजें पर फोक्स जाना एह्दे कन्नै बंदे दा जेह्का माइंड सैटअप होंदा कि बंदे दी जेह्की सोचने दी शक्ति होंदी ओह् बी एह्दे कन्नै बढ़दी बाकी जेह्की मसल पॉवर होंदी फिजिकल स्ट्रेंथ होंदी बंदे दी जेह्की फिजिकल पॉवर होंदी एनर्जी होंदी ओह् बी इस्सै कन्नै साढ़ी बड़ी बधदी ठीक ऐ डेवलप होंदी एह्दे आस्तै जेह्ड़ी गेम जेह्की कंट्रीब्यूट करदी फिजिकल एंड मेंटल वेल बीइंग पीपल आस्तै मतलब बड़ी कंट्रीब्यूट करदी जेह्की साढ़ी गेम्स एंड स्पोर्टस ऐ ठीक ऐ तो एह्दे आस्तै में सारे नोजोआन जि'न्ने बी साढ़े नोजोआन भ्राऽ न उ'नें ई में इ'यै मैसेज देना चाहंदा कि गेम उप्पर गेम खेलना गेम एंड स्पोर्ट्स बड़ी जरूरी ऐ साढ़ी लाइफ आस्तै जादै फोकस जि'न्ना टाइम मिलदा ते फालतू जिस स्हाबै उप्पर गेम एंड स्पोर्ट खेलो ताकि बंदे ई फिजिकली बी फिट र'वै एंड बंदा मेंटली बी पूरा फिट र'वै